नमस्ते हाँ बोलिए वही अस्सी रुपये किलो वही नब्बे सौ चलिए ठीक है दे

चलिए ठीक है जितना चाहिए उतना दे देंगी आपको

हाँ चलिए ठीक है जो चाहिए आपको सब देंगे

हाँ चलिए ठीक है वही नब्बे रुपया किलो

केले का तो भाव ज़्यादा है बीस चालीस रुपया किलो नहीं किलो में भी आता है दर्जन भी आता है दोनों आता है दे दर्जन में आपको चाहिए तो दस रुपया पीस मिलेगा हिसाब से चाहिए तो हिसाब से देंगे महंगा है तो कम कर देंगे ना दर्जन पर दे देंगे अस्सी रुपया दर अस्सी रुपये दर्जन तो रेट सत्तर लगा दे पचास लगा देते हैं चलिए चालीस लगा देते हैं वही बीस बीस तीस तीस रुपया कम कर के दे दीजिए

चलो तीस रुपया किलो संतरा भी दे दे दे दे रहा हूँ बाटुर चाहिए तो बाटुर दे देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको चलिए पैसा बाद में दे दियो ऐसा है चलिए ठीक है हिसाब से दे देंगे आपको दिक्कत नहीं होगी कैश होगा तो कैश दे देना कैश नहीं हो पाएगा तो ऑनलाइन कर देना नमस्ते